जी हाँ मुझे मेरे डांसिंग करियर में बहुत सारे मुश्किल और बाधाएँ करनी पड़ी जब मैं शुरुआत में छोटा था तबसे मुझे डांस का बहुत बड़ा शौक था और मैं शुरुवात से ही डांस करना मुझे पसंद था लेकिन घरवालों को मेरा डांस करना पसंद नही था इसीलिए उन्होंने मुझ पर बहुत सारी रोक लगायी और मुझे डांस करने से रोका लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मैंने अपनी मन से ही किया जो भी करना था उनकी मैंने कोई बात नहीं मानी उनका मेरे डांसिंग करियर में बहुत बड़ी बाधा खड़ी करना था और मैंने उनकी नही सुन कर के अपने आप की सुना और मैंने डांस करना जारी रखा और वर्तमान में अब जब मेरे डांसिंग करियर बहुत अच्छा हो गया है तो मुझे उनका सपोर्ट भी मिलने लगा है क्योंकि अब मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ और डांसिंग के रूप में मुझे कई प्रकार के मेडल भी मिले है तो अब उनको समझ में आया है कि हाँ मै कर सकता हूँ लेकिन अब से पहले वो सोचते थे कि डांस करके क्या करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा